ہاں تلنگانہ میں روایتی پیشے بہت ہیں جیسے کہ زراعت اور فیکٹریس وغیرہ خدمات دیتے ہیں اور کپڑے سیل ہوتے ہیں یہاں کپڑوں کے دکانات ہیں بہت بڑے بڑے مارکیٹ ہے کپڑوں کی اور زیورات کی مارکیٹ ہے گولڈ کی مارکیٹ ہے یہاں پہ بہت اچھے رجیحانات ہیں یہاں پہ